काणकोण जिल्ल्यांत मु मुखेल उद्देग म्हळ्यार हांगा बीच सायट आशिल्ल्यान खुबशें शेक्स चलतात बिचांचे हांका शेक किंवां हॉटेल्स तांचे चलून तांचे खूब तांकां फायदो जाता प्लस तांकां भाड्याच्यो गाडयो मारपाक मेळटात टुरिस्ट स्पोट जाल्ल्यान हांगा तांचो हे हांगा उद्देग तांचे चलतात दुसरें म्हळ्यार हांगा इंड्स्ट्रियल इस्टेट आसात ज्या जाग्यार खुबश्या लोकांक हांगा काम करपाक मेळ्ळो आनी तांकां थंय जे पळय उद्द्योग घातल्यात तांकाय तांची इकोनोमी वाडोवपाची मेळ्ळी अळम्यांची फेक्ट्री आसा अळम्यांच्या फेक्ट्रींत खुबशीं जी काम करपाक वतात तांकां एक नवीन जॉब मेळ्ळो हेल्थ केर सर्वीस म्हळ्यार हांगा खुबश्यो प्रायमरी हेल्थ सेंन्टर्स आसात जातूंत गवर्नमेंन्ट हे गवर्नमेंन्ट प्रतिनिधीच काम करतात आनी जाचे करून लोकांची भलायकीची केर घेवप जाता